अ हेल्ल' मा खबर नोंथां औ औ मानोबा हरदोंमोन आंनाबो मोजांआनो दंथ'यो नाखौथ' लायनांगौमोनलै बेनिफ्राय नायासो माबायदि

औ बेनिफ्राय बेसेनफोरासो बेसेबां बेसेबां लायो औ नाखौथ' मासे मासे होजानाय जाब्लाबो जागोन औ साराय सय ना औ दामा बांद्राया होनबा औ दे एसे खम खालामनानै हरदो थुलमुलै माने एसे बुरजा लाबोनाय जागोन नालाय औ जायखिजाया ओरैनो आंनोथ' बहुद बुरजा नांगोन हाबायाबोथ' बहुद गिदिर जाहैबाय नालाय नाखौथ' आंनो दुइ कुविन्टेलसो नांगोन दुइ कुविन्टेलसोआव ओरैनो थुलमुलै इसे खम खालामनानै लाखिब्लानो जासिगोन दे नायनायाथ' नायोर' जोंबो दा हाबा गिदिर खालामनाय हिसाबै बाजेटआबोथ' बहुद थाङो आरो बेनि थाखायनो जोंबो इसे खमाव मोननो लुगैयो आरो

ओं जायखिजाया आङो लकेलखौनो होनो सानदोंमोन आरो लकेल नाफोरखौनो दे जायखिजाया आङो लायोब्लाथाय खबर हरसिगोन हाबानि थारिकआ सफैग्रोथोंसै बेसे नांगौ बेखिनिखौ आङो खिनथा हरसिगोन आरोना दोनफैयोब्ला